हांव म्हापसासून पणजे वयताले तेन्ना हांवेन सिग्नल जम्प केलो म्हणून म्हाका तुमच्या टिमीन आडयले आनी म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट्स मागपाक लागले पण त्या टायमाचेराजे कडेन डॉक्युमेंट्स अवेलेबल नाशिल्ले म्हणून हांवेन तेंगां दाखोंक ना तरी तें म्हणपा लागलें दाखय म्हणपा लागलें हांवें म्हटलें हांव मागीर आर टी ओ ऑफिसान येता आनी सगळे डॉक्युमेंट्स दाखयता म्हणून पण तरी तें आयकनान जालें फुडले फुडलें सांगपा लागलें मागीर हांवें तांकां सांगलें तुमचे कितेें रुल्स रेगुलेशन आसात ते तुमी म्हाका मेल करात नाजाल्यार एटलिस्ट सांगात हांव तशें वागता म्हणून पण तें जेन्ना कितें सांगूंक ना आनीक आनीक किदें अशे डॉक्युमेंट्स बीन आ लागले जाल्यार तें म्हाका सगळें सांगात हांव मागी किदें फायन आसा ती मागीर हांव पे करता येवन आर टी ओ ऑफिसान